हाँ हम ख़रीदे तो थे आप कौन हाँ तो क्या मदद कर सकते हैं आपकी हाँ अपन ज़रूर बताएँगे देखिए वैसे फल में तो है ज़्यादातर बेगूसराय में लीची होती है

बोले फल में स ज़्यादातर यहाँ लीची होती है बेगूसराय में इसके बाद लीची के साथ साथ आम हो गया अमरूद हो गया केला हो गया यही सब में अमरुद हो गया सेब हो गया और आम हो गया यह सब तो के जी के हिसाब से मिलता है और ले लीची मिलेगी आपको सैकड़ा के हिसाब से मतलब कि नब्बे रुपये सैकरा एक सौ बीस रुपये सैकरा डेढ़ सौ दो सौ रुपये सैकरा और केला आपको दर्जन के हिसाब से

मतलब जितना प्राइस होगा ना उतने बारह किलो यह तीन तरह का होता है एगो एक होगा मतलब गाँव देहात में बोलते हैं मोटा केला कम होगा जैसे चिनिया केला बहुत तो हेल्थ के लिए तो वही छू हाँ तो वही हेल्थ के लिए होगा वही छोटा चिनिया उसका उस कहते हैं चिनिया केला नाम है सबसे ज़्यादा फल हो गया आपको आम और लीची

और कुछ बोलना था फ़सल उसल हाँ तो फ़सल भी उपजाते हैं हम

सबसे ज़्यादा तो बोले ना आम और लीची आपको लेना कौन सा है अभी होगा ज़रूर होगा लेकिन अभी बहुत महँगा रेट चल रहा दो सौ रुपये सैकड़ा होगा हाँ दो सौ रुपये ज़्यादा